हैल्लो ठीक ऐ तुस सनाओ केह् हाल ऐ हां जी मैं रामु बोल्ला दा गलीचा लैना तुसैं हां ते गलीचा थ्होई जाना तुसें सनाओ केह्ड़ा गलीचा चाहिदा हां हर कलर दा गलीचा थोई जाना हुन लाब्बियै गलीचा जेह्ड़ा बड्डा थोआढ़ा लग्गी जाना कोई चार बाय दस ज्हार रपे तक लग्गी जाना इक ते ज्हार कोला शुरू होंदा नौ अट्ठ नौ दस ज्हार तक जि'यां तुसें बड्डा चाहिदा हु'न मैं ज्यादा रेट नेईं अज्जकल रेट बड़े बधी गे न लाल लाल कलर ऐ जेह्ड़ा ओह् लाल कलर मंगदे नी ते लाल कलर बड़ा घट जेह्ड़ा औंदा पिच्छोआं रेट बड़ा मैहंगा होइया ना हां तुस उत्थोआं मालिया बोल्ला दे हां ते कल औना मैं तुसें दस लैगा गलीचे ऐ ठीक ठीक ऐ